हां हून ग्रां दे लोक ना ते बक्खरे बक्खरे भजन हून जनानियें दियां बक्खरी भजन मंडलियां बनी दियां ते अग्गै साढ़े ग्रां च कोई चार पंज मंडलियां हैन जेहड़ियां बक्खरियां बक्खरियां ते इंस्ट्रोमेंट इत्थै ढोलकी गै ज्यादातर बजांदे हून जियां कुसै दे घर इयां चार पंज म्हले न साढ़े ग्रां च ते ओह् बक्खरे बक्खरे म्हले दियां बक्खरियां बक्खरियां भजन मंडलियां न ते हून जेहडे़ जिस म्हले बी किश होंदा ते ओह् भजन मंडली फिर उद्धर गांदी ते उद्धर करदी हून जियां चार पंज मंदर बी हैन साढ़े ग्रां ते ते फिर ओह् हर म्हल्ले दा बक्खरा बक्खरा मदंर ते उद्धर उद्धर गै ओह् जनानियां जंदियां ते ओह् उत्थै उत्थै गादियां हर म्हल्ले च जिसदे बी घर कुछ होऐ ते ओह् उस उस घर जेइयै गांदा ते ओह् करदा ते ओह् अग्गे पिच्छे मतलब ओह् कोई अट्ठ दस जनानियें दी मंडली ऐ ओह् फिर म्हल्ले जेइये ओह् करदियां ते अट्ठ दस म्हल्ले ओह् जनानियां उद्रै जेइये गांदियां उत्थे जेइयै ओह् करदियां भजन गांदिया उद्धर जेइयै कन्नै अग्गे पिच्छे जेहड़ियां कुडियां होंदियां उनेंगी बी सखाई ओड़दियां ते जां ओह् आंदी ढोलकी जां ज्यादातर ते ढोलकी ते चमचा गै होंदा है जां बड्डा चमटा लेई लैंदिंया क्योंकि इद्धर ग्रां च ज्यादातर केह् होंदा जनानियां जेहडे़ घरा दे रुट्टी बनाने आहले होंदे भांडे होंदे उंदे कन्नै बजाई बजोई ऐ ते उंदे कन्नै गै ओह् करी ओड़दियां गाना भजाना करी ओड़दियां कन्नै उंदा सुरताल देई ओड़दियां कन्नै ते ओहदे कन्नै गै बजाई लैंदियां जियां चमटा बड़ा मश्हूर ऐ घैंटी बड़ी मश्हूर ऐ इद्धर घैंटी बजाई बजाई सुर लाई लैंदियां जां ढोलकी बजाई लैंदियां जां ढोलकी उप्पर चमचा मारी लेआ जां चमचा चमटा होंदा जेहड़ा ओहदे अग्गे पिच्छे घुंघरु लाइयै ते उसी मारी लेआ जां सिपंल घुंघरु बजाई ले इयां इयां करिऐ छन छन करियै ते ओहदी सुरताल देई ओड़ी ते मता सारा ते नेईं पर एह् सारी जेहड़ियां चीजां ना एह् इत्थै बजदियां ही बजदियां न ते हून अगर कोई बड़ा होंदा ते बाहरा सद्धी लैंदे न जगराते आहले जगराता करने गी बाहरा कुछ करने गी ओह् बाहर आहले जेहडे़ बाहरा लोक आंदे ओह् अपना हून ओह् बडे़ लोग गिटार सिटार लेई आंदे हारमुनियम लेई आंदे जां कुछ लोग ते बड्डा ढोल लेई आंदे ढोल बजाइयै ते ओह् फिर भजन गांदे ते हून जियां इत्थै कारकां होंदियां जां चौकियां होंदियां ते ओह् ढोली आंदा ओह् ढोल बजांदा ते ओहदे कन्नै होंदा फिर ओह् सोटी लेई आंदा इक ओह् बजाई बजाई करदा जां ओह् छनकने बंजादे जां ओहदे कन्नै होंदा जां फ्ही पीपनी बजाइयै होंदे जां ओह् इक ओह् बड्डा जेहा होंदा बाजा जेहा ओह् एहडा बड्डा ओह् बजांदे जां कैह्ल बजांदे ते केह्ल बजाई बजाई ऐ ओहदे च करदे ते ओह् ते खैर जिसले कोई कम्म होंदा ऐ इद्धर ते सच ग्रां दा इक ओह् होंदा ऐ नाई ओह् बजांदा कैह्ल ओह् जेहड़ी बड्डी कैह्ल होंदी ओह् जिसले ब्याह होआ दा होंदा कुसै दा ते जां कोई मरी जंदा ते अग्गे अग्गै बजांदा बंजादा ओह् जंदा कोई अपना ओह् ऐ लोकल फोक ऐ साढ़े इधरा दा ते ओह् कैह्ला बजाई बजाई ओह् करदा ते ओह् नाई गै बंजादा ओह् ते ग्रां दा गै होंदा जेहड़ी कैहल ऐ ओह् नाई ने गै बजानी कुड़ी दी जिसलै सां़त होआ दी होंदी मुडे दी तां कैहल बजदी ते पराने जमाने च इयै होंदा हा तो ओह् फिर कन्नै कन्नै जनानियां भजन गांदियां होंदी ते ओह् कैहला दा इक इक इयां देई ओड़दे कन्नै कन्नै ते ओह् इंस्ट्रोमेंट ऐ ओह् जेहड़ा यूज करदे ना लोकल जेहड़ा इद्धरा दा ओह् कैह्ल ऐ ते जां तुबडी बजांदे लोक तो और बस इये है जनानियां मतियां मंडली जेहड़ी भजन मंडली ऐ ओह् जनानियें दी गै है जनानियां गांदियां भाइय दी है पर भाई फिर इक अद्दा बिच आई जंदा इयां कोई अपनी भजन मडंली भाइये दी नेईं ऐ